गाय भैंसी पोसै छियै जाहिमे पहिले हमरा एक गो देशी गाय छलै आ दूगो भैंस छलै दूगो बैल छलै तऽ ओहिसे हम अपन खेती करै छलियै खेतीसँ जे जे आमदनी होइ छलै से अपन रखैत रहियै तऽ गाय भैंसीके बच्चा सँ फेर उपचारित भेलै उपचारित भेलाके बाद जे हइ से फेर अपन ओकरा बेचैत गेलियै तऽ ओहि समयमे सस्ता समय रहै तऽ कभी पाँच हजार कभी दस हजार कभी पन्द्रह हजारमे बेचलीयै अखन जे है से मानिके चलियौ जे अखनी महँगा समय हइ तऽ आइसँ दू साल पहिले पैंसठ सत्तरि हजारमे भैंसी एगो बेचलियै तकरा बाद अखन जे है से दूगो भैंस दूध दऽ रहलै हँ तऽ मिथिला समितिके जे है से दूध हम दै छियै कभी एक शाममे पाँच लीटर कभी चारि लीटर आ अपनो खाइ पियै छियै परिवारमे सबकोइ आ हमहुँ खाइ छियै परिवारो धिया पुता भी खाइ छै आ ओहिसँ जे दुगो पाइ बचै है तऽ अपन दवा दारू कपड़ा लत्ता नीक बेजाए जतेक होइ छै से करै छियै आ बाँकी जे छै अखनी एनाही समय बीत रहलै हन तऽ अभी वर्तमान मे दूगो भैंस छै दुनू पहिलाेठ छै पहिले बेर एगो दू दाँतमे है एगो चारि दाँतमे है एगो भैंस पाल खेलकैया एगो बाँकी हइ तऽ इएह सब पोसपाल करै छियै ओहए दूध बेच कऽ जे हइ से निवाहो करै छियै अखन आ पैसा जे दसगो रूपा होइ छै बीसगो ओहिसँ दवा दारू करै छियै कपड़ा लत्ता करै छियै जाहिमे हम एक्सीडेंट भऽ कऽ विकलाङ्ग बैनि गेलियै तऽ हम दरबजै पर बैसल रहै छियै धिया पुता कहै छै तऽ ई करबारी छथिन तऽ अपन धिया पुता करथिन आ वहए करै छथिन लड़का और